ہلو جی آپ نے کال کی ہے رائڈ بک کری ہے جی جی جی جی راکیش بول رہا ہوں آپ کو کہاں جانا ہے اچھا اچھا لال قلعہ جانا ہے آپ کو تو ابھی کہاں ہیں آپ منگول پوری ایف بلاک اوکے منگول پوری ایف بلاک سے لال قلعے جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ کتنے لوگ ہیں اچھا تو ٹھیک ہے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگے گا ہاں ہاں بالکل صاف ستھری ہے سر سیٹنگ بہت اچھی ہے بہت کمفرٹیبل آپ کو ہوگا آپ سیٹ اور بیلٹ جب بیٹھیں گے تو آپ خود ہی جو فیڈبیک دیں گے تو اس کا آپ کو خود ہی پتا لگے گا کتنا اچھی سیٹیں ہیں سب کچھ بہت پرفیکٹ ہے بہت سر کوئی سفوکیشن نہیں ہوگی آپ کو کوئی دھول مٹی ملے گی نہیں بالکل بھی اور بالکل اے سی بھی پرفیکٹ چل رہا ہے سب کچھ پرفیکٹ ہے سر مجھے آدھا گھنٹہ لگے گا میں ابھی آئی ٹی او پر ہوں سر میں بس چھوڑا ہے ابھی میں نے سواری کو میں جیسے ہی چھوڑتا ہوں ویسے ہی نکل رہا ہوں یہاں سے سیدھا آپ کے پاس ہی آؤں گا روڈ بالکل صاف ملے گا مجھے جی بتائیے آپ کے پاس کتنا پیسہ دکھا رہا ہے بھیا چار سو اسی نہیں زیادہ لگیں گے پیسے بھیا اس روٹ پہ اس روٹ پہ ٹرافک بہت ہوتا ہے بھیا نہیں نہیں نہیں پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے آپ نے لوکیشن صحیح ڈالی ہے بھیا ایک بار چیک کرلو یار پلیز اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں تیار رہنا اچھا ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے تو نہیں ہے نا آپ کی گلی گلی کے اندر تو نہیں آنا نا مین روڈ پہ آئیے گا آپ ٹھیک ہے بھیا آپ آدھا گھنٹہ دیجیے میں آ رہا ہوں ٹھیک ٹھیک